जो मछलियों का पूजन होता है उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ मारी जाती हैं उसका पूजा होता है वो जो मछलियों में पूजा होता है उसका तो बहुत बड़ी मछली आती है उसमें पूजे में लगती है बहुत उत्सव मनाया जाता है बहुत उत्सव से मना के पूजा किया जाता है बाकी हम लोग मछली पालन करते हैं उसका छोटे छोटे मछलियों के बच्चा लाते हैं उसको छोटा छोटा दाना डाल डाल के डाल डाल के उसको धीरे धीरे चुना चुना के बड़ा किया जाता है डेढ़ दो साल में वो बड़ी हो जाती है तो उसके बाद जब बड़ी हो जाती है तो उसका रेट जो पूछा जाता है जो रेट लगता है उसका उस उस उस हिसाब से वो ले जाते हैं बाज़ारों में बेचते हैं अपना इसीसे मछलियों पालन चलता है बाकी मछलियों की प्रजाति बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी होती हैं छोटी मछलियाँ होती हैं कोई उसको देशी मछली बोलता है कोई बड़ी मछली होती है कोई मांगुर होता है या जो बैकर है सब मछलियों के नाम हैं रोहू है घास कटर है चैना है बिरगिट है सब मछलियों के नाम हैं बाकी हम लोग मछली पालन करते हैं तो छोटा छोटा बच्चा लाते हैं अपना धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं बड़ा हो जाता है बहुत समय लगता है बहुत केयर करनी पड़ती है मछलियों की बहुत देखभाल करनी पड़ती है पानी बदलना पड़ता है मरने ना पाए पानी गंदा ना होने पाए ये सब देखना पड़ता है अपना यही सब है मछलियों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है तभी मछलियों तालों में पल पाती हैं तो मर ही जाती हैं तुरंत नुकसान हो जाता है मछली जो हैं बहुत अच्छा पानी चाहती हैं सा निर्जल साफ पानी चाहती हैं गंदा पानी मछलियों के लिए गंदा माना गया है वो मर जाती है मछली और बाकी मछली की रफ्तार बहुत बाढ़ती है बहुत बड़ी बड़ी मछली हैं तो समुन्द्रों में होती है छोटी छोटी नदियों में भी होती हैं बड़ी छोटी से तालाबों में भी होती हैं तालाबों में भी छोटी छोटी मछलियाँ पलाते हैं लोग उसको सालों पालते हैं सालों तैयार करते हैं सालों में तैयार करके उसको फिर बाज़ार में बेच देते हैं उससे पैसा मिलता है खुशियाँ मनाते हैं अपना कुछ उत्सव पड़ा तो उत्सव में अपना पूजा किया उत्सव खूब मनाया धूमधाम से खूब पूजा किया अपना खूब पैसा कमाया फिर में पूजा में नाम लेते हैं भगवान का ये है बहुत अच्छा है बहुत अच्छे पैदेवार हुई हमारी इस बार भगवान ये ऐसा है फिर ऐसा दोबारा हो जाए तो गरीबी ही मिट जाए कहीं से ऐसा मछलियों में होता है कहीं घाटा हो जाता है मछलियों में मर जाती हैं नुकसान हो जाता है बाकी मछलियों में है फ़ायदा ही होता है घाटा ओटा नहीं होता है लोग कहते हैं मर गई नहीं नुकसान हो गया बाकी मछलियों का जो है पानी ही साफ होना चाहिए बाकी मछलियाँ जो है तो बहुत अच्छी मछली होती है पालने के लिए भी बाकी बड़े बड़े तीर्थों में मछलियाँ पैर रही हैं लोग जाते हैं अपना दाना डालते हैं खिल्त देखते हैं मौज मस्ती करते हैं तीर्थों में जाते हैं बहुत बड़ी बड़ी मछली तीर्थों में हैं कोई लइया खिलाता है कोई आटा खिलाता है कोई पारले बिस्कुट खिला रहा है कोई कुछ दे रहा है तो मछलियों को जब खिलाओगे तो मछलियाँ बाहर ही किनारे आ जाती हैं वो मछलियाँ डरती नहीं हैं वो मछलियों को प्रेम से ही दाना लोग खिलाते हैं वो जो हैं खिलाने से डरती नहीं है मछली प्रेम से छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत मौज करते हैं अरे ये देखो पापा मछली आ गई किनारे कितनी बड़ी है ओह पापा इसको चारा दे दो दे दो खिला दो इसको बहुत अच्छा लग रहा है खिलाने में हमको बहुत अच्छा लग रहा है दो जल्दी इसको खिलाओ बिस्कुट वो देखो आ गई एक मछली और आ गई यहीं पे बड़ी बहुत बड़ी मछली आ गई है इसको दे दो दाना खिला दो इसको भी ये सब जो बहुत तीर्थों में मछली पाली जा रही है तो तीर्थों में बहुत दूर दूर तक जाते हैं हम लोग तो देखते हैं एक बार ते नैमिस गए वहाँ भी बहुत मछली हैं पैर रही थी तीर्थों में बहुत मछली हो गई तीर्थों में पालती जाती है अब हर जगह मछली पाली जा रही है तीर्थों में देखने के लिए तीर यात्री आता है तो मछली तीर्थों में होती है तो उसको लइया है या चना कुछ खिला रहा है तो देखता है मछली देखना सुभ भी माना जाता है कहते हैं देख लो मछली देखना बड़ा शुभ होता है अब बहुत अच्छा माना गया है मछली देखने के लिए